जोंनि हारिनि हारिमु हाबाफोरा हाबाफोरा गेदेरानो जायो हाबा खुंनायाव जोंनो सिगाङावनो जेनेबा हाबा खुंनायनि नेमा बयनियाबो जिथु एसे एसे आलादा आलादा जायो जोंनि ओरैहायना जेनेबा क'क्राझारनिया एसे आलादा जायो गवालपारा साइडनिया बिदिनो दस्रा दस्रा जायगाना एसे आलादा नियमफ्रा एसेब्लाबो एसे आलादा जायो आरो बे नियमफ्रानो जाबाय जोंनि ओरैहाय जाहैबाय बिदिनो हरैहानि गवालपारानिखौनो बुंबाय आं हाबाफोराव हाबा खुंजेननायाव हाबायाव फार्स्ट हिनजाव गोदान थुखैनो दै खावनो थाङो हाबानि दै खावनाय हौवा गोदान हिनजाव गोदान थुखैनो दैनि दै खावनानै लाबोयो दै खावनानै बिनिफ्राय हिनजाव गोदान लायनाय ओमफाय बिनिफ्राय हिनजाव गोदान लायनाय बा हौवा गोदान जेनेबा हिनजावनाव हाबाब्ला हिनजाव हौवा गोदाना फैबाय हौवानाव हाबाब्ला हिनजाव गोदानखौ लानानै थांबाय आरो बिदिनो बेनिफ्राय बेयाव नेम दङ हिनजाव गोदानखौ लांदोंब्ला हिनजाव गोदानखौ लानो फैनाय लानो फैनाय दङ लानो फैनायाव बेनिफ्राय बिसोरो मा बायदिसिना गय फाथै बिदि बिबान बाननानै मोनसे बिबान बानानै लाबोनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय बे बिनिफ्राय बे हाबा हिनजाव गोदानखौ लानो थांनानै बेयाव लामानिफ्राय आथिं सुबा लामानिफ्राय बरायनो थाखाय फार्स्टआव आथिं सुबाय दाउदैजों नेवसिबाय नेवसिनानै गाहरबाय बेनिफ्राय हिनजाव गोदानखौ लांबाय इसिंआव सोहैबाय सोनानै बेनिफ्राय दिहुननानै आरो थुखैबाय बै दै खावनानै लायनायजों बेजों थुखैनानै बेयावनो हाल्दैनि थावजों हाल्दैजों बिदिनो माबानानै थुखैखांनानै बिदिनो हिनजाव गोदानखौ जै थुखैनो लांदोंब्लाबो बानानै लांगोन बानानै लांनानै खामफ्लायाव माबा होनानै खामफ्लायाव जस्लंहोनानै बिखौ थुखैगोन थुखैनानै आरो बिनिफ्राय थुखैखांनानै आरो बिखौ बानानै लाबोगोन इसिं सिङाव सोगोन साहानि न'आव सोनानै बिखौ ओमफाय गोदान दख'ना गोदान बिदिनो गानहोसिगोन देलायहोसिगोन एसे बेनिफ्राय हाबानि हाबा जागोन मन्दब थिलियाव लाबोसिगोन बिखौबो हायाव गानो मोना हिनजाव गोदाना बिखौबो बानानै लाबोसिगोन बानानै लाबोनानै बिनिफ्राय बेयाव बिदिनो हाबानि नियम निथिसेबा हाबाखौ होसिगोन आरो हाबा होखांनायनि उनावबो बेनि हाबा होखांनायनि उनाव आरो बुहुद बायदिसिना नियम दंबावो बेयाव जागोन निरिद बस'नाय हाबा जाखांनायनि उनाव जाहोखां लोंहोखां बिदिनो निरिद बस'नाय सम जासिगोन निरिद बस'नायाव निरिद बस'खांनानै बयखौबो खुलुमस्रांजोबनानै बिदिनो बिदाय लासिगोन हिनजाव गोदानखौ गालांनानै थांसिगोन बेनि उनाव अखा नायै अखा नायै आरो सोरबा सानसेयावनो फोजोबो सोरहाबा अखानायैसो बिदिनो हाबा जाखांनायनि उनाव अखा नायैसो रिसिपसन बिदि रिसिपसनखौ खालामो रिसिपसन खालामसिगोन बिबायदिनो आरो हाबाया